मुंहिंजो सिलाई जो कमु ॾाढो सुठी तरह हली रहियो आहे हेॾे टाइम खां मूंखे केतिरा ई साल थी विया आहिनि इहो सिलाई जो कमु कंदे उन में अॼु ताई जा जेके बि मुंहिंजी ड्रेसूं आहिनि सभु सुठियूं आहिनि उन में जे के सन्हा टांका हूंदा आहिनि उहे मूंखे ॾाढो परेशान कंदा आहिनि ऐं उन में मां ॾाढो हैरान थी वेंदी आहियां उन में अखियूं बि ॾाढियूं खिचिजंदियूं आहिनि ऐं मूंखे जेको ओटी डीबी आहे उहा मूंखे ॾाढी वणंदी आहे त उहा छा जल्दी थी वेंदी आहे फटाफट थी वेंदी आहे इन करे मूंखे उहा ओटी ॾियण में ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ॿियो जेके बटण बि मूंखां फटाफट टांके वेंदी आहियां मूंखे बटण टांकण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे म मां हिकु दफ़ो मुंहिंजी वॾी भेण जी शादी जी ड्रेस मां पंहिंजे हथनि सां ठाही मां उन जी बिल्कुलु अलॻि ई तरीक़े सां ड्रेस डिजाइन कई उन में मूंखे ॾाढी मुश्किल बि थी ॾाढो टाइम बि लॻो घटि में घटि मूंखे महीनो लॻी वियो उन दुल्हन जी ड्रेस ठाहिण में कुंवारि जी ड्रेस ठाहिण में मूंखे महीनो लॻी वियो पर सभिनि खां हटके ऐं सुठी तरह उन जी अलॻि ई डिजाइन सां मां उहा ड्रेस ठाही उन जी चुनी बि मां पंहिंजे हथनि सां ई उन ते बुनाई कयईं हथ सां ई उन खे कड़ कयां सभु पंहिंजे हथ सां ई उन खे कयो उन उन जी ड्रेस ॾिसी करे मूंखे केतिरा ई न सभिनि मूंखे चयो की असांखे बि अहिड़ी ड्रेस ठाहे ॾिए उहा बिल्कुलु सभिनि खां अलॻि हुई ऐं ॾिसण में बि ॾाढी सुठी हुई मुंहिंजी भेण उहा ड्रेस पाए ॾाढी ख़ुशि थी ऐं उन खे अल अलॻि ई सभिनि जेके बि कुंवारियूं अॼु ताईं जूं आहिनि उन खां सभिनीनि खां अलॻि ई हूअ लॻी पई इन करे मुंहिंजी उहा ड्रेस अॼ जी ताईं जी ज़िन्दगी में ॾाढी सुठी हुई ऐं उन में मूंखे टाइम बि ॾाढो लॻी वियो